हेलो जी जी आपने गीता ट्रैवल एजेंसी पे लगाया है

जी अच्छा आप ओंकारेश्वर घूमना जाना चाहते हैं जी जी आप बता सकते हैं आप लोग कितने लोग हैं अच्छा पचास लोग तो आपको तो फिर बस की जरूरत पड़ेगी मतलब

अच्छा मतलब सभी उम्र के लोग हैं कुल मिला के पचास लोग हैं अच्छा टूरिस्ट गाइड ठीक है ठीक है तो आप क्या सोच रहे हैं मतलब आपको कितने दिन का करना है ये विजिट ओंकारेश्वर जी जी तो मतलब चलिए आपका ओंकारेश्वर का तो हो गया ओंकारेश्वर में हमारी गाड़ी सब जगह आपके लिए फिर पंद्रह दिन में कम से कम आपको आजू बाजू की भी मतलब ओंकारेश्वर से जो आसपास की चीज़ें हैं वो भी कवर हो जाएगी

नहीं नहीं सही बात है तो आप देखिए हम हमारी ट्रैवल एजेंसी सभी चीज का इंतजाम करवाती आपके खाने पीने का हो जाएगा रुकने का हो जाएगा गाड़ी का हो जाएगा और जैसे आप ओंकारेश्वर में ऐसा है ना कि मंदिर बहुत रात को ऊपर चढ़ना नीचे उतरना उसके लिए भी हमारे वहाँ पे हमारे जो हेल्पर लोग हैं वो हमारी ट्रैवल एजेंसी के वो वहाँ रहते हैं जी

हाँ ठीक है ठीक है तो आप अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे इंदौर से ओंकारेश्वर जी चौदह से आप ले लीजिए चौबीस दस दिन हुए चौबीस से पाँच जी जी जी जी तो ठीक है आप मैं आपको इन सबका बता देती हूँ कि इन सब का कैसा आपको किस तरह की बस चाहिए आप बता दीजिए हम लोगों के पास ए सी बसेस भी हैं नॉन ए सी बसेस भी हैं और आपको होटल के रूम कैसे चाहिए ये भी आप बता दें

अच्छा अच्छा ठीक है तो इसी हाँ जी आप मैं आपको हम लोगों का पूरा वो भेजती हूँ विवरण किस तरह से हम लोग क्या करवाते हैं वो सब आप पढ़ लीजिए देख लीजिए और मैं आपको कितना क्या किस चीज का क्या चार्जेस रहेगा फिर आपके बजट बजट में होगा ताकि अपन ये डील फाइनल करते हैं आपकी बुकिंग हो जाएगी चौदह फरवरी से लेके उनतीस फरवरी तक ठीक है ठीक है तो आप पहले अपन बात कर लेते हैना आपको आपकी सारी जानकारी अभी भेज देता हूँ मैसेज के जरिए यदि हो सके तो आप ऑफिस में भी विज़िट कर सकते है हमारा ऑफिस इंदौर में भी है जी जी जी जी आप बिलकुल चिंता मत कीजिए आपकी यह सफर हम सफल बनाएंगे हमारे ट्रैवल एजेंसी का उद्देश्य ये है कि जो घूमने जाए वो आराम से हमारी सुविधाजनक ट्रिप में आनंद लेके करें तो सभी चीज की व्यवस्था करना हमारी जिम्मेदारी है आप बस अपना समय और वो सब निर्धारित कर लीजिए कितने लोग क्या और एकबार आप फाइनल बता दीजिएगा ओके ओके थैंक्यू